رامپور میں تعلیمی ادارے بورڈ کے حساب سے ہوتے ہیں مثلاً سی بی ایس ای بورڈ کا الگ ہے یو پی بورڈ کا الگ ہے اور جو سرکاری مدارس ہیں وہ الگ ہیں سرکاری اسکولس الگ ہیں اسی طرح جو پرائیویٹ مدارس ہیں پرائیویٹ مدرسے ہیں وہ بھی الگ ہیں پھر اس میں بوائے لڑکوں کے الگ ہیں اور لڑکیوں کے اسکول کالج الگ ہیں جہاں تک سی بی سی بی ایس ای بورڈ کی بات ہے تو اس میں جو مانے جاتے ہیں رامپور میں اچھے اسکول جو مانے جاتے ہیں ان میں مودی ہے گرین ووڈ مودی اسکول ہے گرین ووڈ اسکول ہے سینٹ پالس ہے اس میں سی بی ایس ای بورڈ کے حساب سے پڑھائی ہوتی ہے اور اس میں انگلش میڈیم ہی ہوتی ہے